हमसब विद्यार्थी छिए हम कलम किनलिए दस पनरह टकामे हम ओ कलम ब्लू रङ्गके चलै छै ओ बहुत नीक कलम चलै छै हम यदि कॉपीपर लिखै छिए ने बहुत मोटा मोटा अथी अक्षरमे लिखाएल जाइ छै बहुत नीक लागै छै लिखै छिए ओहि कलमसँ हमरा ओ कलम अच्छा लागलै ओहिसँ हम दस बीसो पचासो पेज लिखि लै छिए हम आओर विद्यार्थी छिए तऽ हम आओरके नीके कलम ने जरूरी चाही हमरा आओरके हमरा आओरके कहै छै कखन हमरा आओरके नीक कलम चाही जे बेसी चलै जे नीक चलै जे अच्छा देखैमे लागै जे सुन्दर लागै अक्षर नीक बनै हमरा आओर चाहै छी अक्षरे खातिर कलम किनै छी नीक लागै छै देखैमे कलम से कलम हमरा आओर किनैलए चाहै छिए हमे आओर सोचै छिए ई कलम हमरा आओरके भेटै लिखैलए भेटै मगर आब जे होइके हेतै से हेबै ने करतै